बिहारमे कएक तरहके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा आओर संस्कार छै जेना मुण्डन एक बहुत पैघ मुण्डन बहुत पैघ ब्राह्मणमे सभमे होइ छै संस्कार छै उपनयन जे तऽ आओर बड़का संस्कार छै किएक कि ओइमे तऽ कए दिन आदमीके रहै छै बिजी रहै छै बिवाह तऽ संस्कार ई तऽ उपरेसँ बनि कऽ आबैए अहु लेल जे छै से आदमी जे छै से जीवनमे ई तीनटा बड्ड आओर संस्कृतिक काम जे छै से आगा बढ़ि रहल छै आओर संस्कार संस्कार अछि तऽ मुण्डन उपनयन बिवाहके ई तऽ संस्कार शुभ संस्कारमे जे छै से एबे करै छै एकर अलावा जे छै से जेना अहाँके छठ भेल ओहोमे जे छै से ई बिहारेसँ निकलल अछि अइमे जे छै आदमी आओर बिहारके जे परम्परा आब धीरे धीरे ई सभ जगह फैलि रहल छै ई हमर ई बिहार बिहारेके देन अइ आओर उपनयन तऽ संस्कार जे छै से एकर बड़ महत्व छै किएक कि हम ब्राह्मण सभ तऽ अइ उपनयनेपर जे छै से आगा बढ़ि रहल छी आओर अइ संस्कारके भेटैए जैसँ कि अइ जीवनमे जैसे हम अपनो शुद्ध होइ छी आओर लोगोके ओ लोगोके उद्धार कऽ करऽके कोशिश करै छै किएक कि लोगोके शिक्षा किएक कि ब्राह्मणके मुख्य काम शिक्षे देनाइ छै